फैनाय फोलेरफोरनो जारिमिननि सोमोन्दै फोरोंनायखौ आं गोनां सान्ना लायो मानोना इयुन जोलै गथ'फोरनि थाखाय थांनाय जारिमिनफोरा माखासे बिहोमा होयो सल'बाथाफोर खोन्थायोबा थांनाय जारिमिनफोरनि बागै इसेबाबो मोन्थिनो हायो आरो सोलोंथाइ लानो हायो